ہاں ہمیں لگتا ہے کہ تعلیم کی کمی کی وجہ سے دیہی علاقوں کے لوگوں کی آواز شہری علاقوں کے لوگوں کے مقابلے پہچانی نہیں جاتی کیوں کہ وہاں کے لوگوں کی تعلیم حاصل کرنے کے لیے ان کے علاقوں میں اسکول کی کمی ہے و بہتر تعلیم نہیں ہے جس سے ان کو ادھیکار کے معاملے میں انہیں جانکاری نہیں ہے ان کے پاس ہنر تو ہے لیکن پھر بھی معاشرہ انہیں نظر انداز کر رہا ہے دیہی شہری علاقوں کے مقابلے میں دیہی علاقوں میں ایک